जियां कि कारपैंटर दा कम्म में बी सिक्खा दा इ'यां माड़ा मुट्टा करी लैंदा में बी पर कोई ओह्दा कोई फायदा नी असेंगी इत्थें कोई इन्ना बंदे सारे म्हल्ले हैन गै कारपैंटर ही हैन सारे पेंटिंग पुटिंग करदे महाराज मिस्त्री सारे मिस्त्री ऐ न कि जेह्का में पेटिंग दा कम्म ओह् सिक्खेआ अपने मामे कशा उं'दा नांऽ ऐ विशाल सिंह ते उं'दे कोला सिक्खेआ में कारपैंटरिंग दा कम्म बाकी इयां साट्ट सुट्ट निग्गर चलांदे ओह् कुदै लार अग्गें पिच्छै बडोई जंदी तां निग्गर पेलना उनें ते बाकी इ'यां कम्म कुम्म कोई खास ऐ नी ऐ कम्म जेह्ड़ा कोई खास नी ऐ इ'यां बेरोज़गार बैठे दे अस कोई अस इ'यै सोचदे कोई कम्म थ्होई जा जेह्ड़ा असें सिक्खा दा कोई जेह्ड़ा कोई ओह्दा बैनिफिट होऐ पर ओह्दा कोई बैनिफिट नी ऐ असेंगी कि बैनिफिट कोई ऐ नी ऐ खास कोई बाकी कम्म कुम्म सिक्खने गी बाकी इत्थें कम्म जेह्ड़े बड़े जेह्ड़े नौजवान न उ'नें सिक्खा पेंटिंग दा कम्म पर कोई ओह्दा उनेंगी बैनिफिट ऐ नी ऐ क्योंकि इत्थें कोई घर घुर कोई पेटिंग करांदा नी ते जेह्ड़ा कम्म चलाई ओड़दे कोई इक बारी कराई ओड़ेआ कारपेंट फिरी जेल्लै तगर गड्डी भज्जी नि कम्म धक्ख ओड़दे ओह्दे कन्नै गै कम्म जेह्ड़ा धक्कना पौंदा ओह्दे कन्नै गै फ्ही क्योंकि इन्ने पैसे खर्चियै राज़ी नेईं हैन एह् लोक ते असेंगी कोई बटाइयै राजी बी नेईं हैन चार पैसे ते केह् करना बौह्ना पौंदा इ'यां बेह्ला घर मारनै पौंदी गप्प गुप्प गै ते पेंटिंग पुंटिंग इत्त किसी करचै कोई स्कूलै स्कालै दी करी ओड़दे पेंटिंग कोई कुसै घरै गी करी ओड़दे पेंट जेह्ड़ा अपना गजारा करी उड़दे बस इ'यै कोई टीनें गी पेंट करी ओड़ेआ बस इ'यै इ'यै जेह्ड़ा सारा कम्म ऐ ते बाकी पेंटिग पुंटिग होई गड्डियें गुड्डियें दा असेंगी पेंट करने गी पेंट असेंगी थ्होंदियां नी क्योंकि लोक इक बारी कराई ओड़दे ते फ्ही भज्जने तगर ओह्दे ने कम्म चला ओड़दे फ्ही उसी उ'नें दबारा पेंट करने दी जरूरत पौंदी नी ऐ ते ना पेंट करोआंदे ओह् क्योंकि कराइयै कोई जरूरत बी नी होंदी इन्नी क्योंकि रोज़ रोज़ केह् पेंट करोआना इ'यां पैसे खरचने ते असें बी जेह्ड़ा इ'यै स्कूलें स्कालें गी करियै टीनें 'टूनें गी पेंट शेंट करियै ते बस अपना गुजारा करी ओड़दे बाकी इ'यै सिस्टम ऐ कि कोई कम्म बधिया नेहा थ्होई जा कोई कारपैंटगी दा ते बड़ी खुशी होनी ओ कि इक कुत्थें कि म्हल्ले बंदे हैन गै सारे कारपैंटर ते में जेह्दे कोला सिक्खेआ कुदै लार अग्गें पिच्छै बडोई जा तां सट्ट बी निग्गर चलदी होंदी कम्म सिक्खने कम्म सिक्खदे बड़ी मुश्कल होई असें ते कम्म जोल्लै सिक्खी ओड़ेआ फ्ही हून इत्थें केह् लैना कम्म सिक्खियै इत्थें बेह्ला गै बौह्ना होंदा असें घर गप्पां गुप्पां मारनियां ताहीं तुआहीं कोई मशूकै कन्नै लाई ओड़ी गप्प शप्प बस मशूकै मशाकै कन्नै गप्पां गुप्पां लाइयां ओह् बी कोई रातीं बारां बजे उठाई ओड़दी फोन हां भई केह् चक्कर ऐ